हां हांव अशेंच आयलें तर हांव गोंयांंक आयलां मड बाॅम्बेचें म्हाका गोंयांक आयलां आनी हांव गोंयांक हांगा नवीन आसा तर म्हाका होय म्हाका गोंयची भाजी जाय आशिल्ली होय गोंयची भाजी होय आतां वा तुम तुमचे कडेन कोणे म्हाका नंबर दिल्लो तुमचे कडेन गोंयची भाजी बरी मेळटा म्हण म्हाका फोन विचारपा आशिल्लें तुमचे कडेन कित कित मेळटा

आनी नाल्ल बी आसा न्ही तुमचे कडेन नाल्ल बीन मेळटा न्ही आं कित्याक म्हाका घरा कडेन पूजा आसा पूजेक म्हाका भाजी बी जाय आनी नाल्ल बी जाय आशिल्ले पूण होय पूण भाजी म्हाका अशीं बरी जाय ताजी आं आनीक तुमचे तुमी रोंयतात भाजी आं तुमगे ऑन यें आसा आं आनीक अशें तुमी कित कितें रोंयतात अशें सगळी भाजी रोंयतात

आं हां हां आनी तुमकां कशें कशें रेट होलसेलान अशी बी मेळटा कांय अशीं तुमगे शाॅपार दुकानार बी वता न्ही तेन्ना आमकां प्रायस मेळटा तर तुमचें कशें तें हां होलसेलान मेळटा होय आनी अशें जाय ती आमकां आमची बरी जाय मात्शी भेंडे बी म्हाका अशें पांच किल सुमार जाय तें आनी अशें म्हाजे खतखतें बी करपाक तीं घोसाळीं भेंडे तवशीं आनीक आनीक कितें मेळटा तुमचे कडेन होय हां आं तुमचे न्ही आं सुरण बी आसा सुरण हां अशें सुरण बी जाय अशें म्हाका तें सगलें घालून अशें खतखत्याचें बरें बरें करपाक जाय तें गोंयचें खतखतें करपाक जाय तें हय कित्याक म्हाका तें तातूंतल्यान चड खबर ना कारण हांव बाॅम्बेचें न्ही म्हण म्हाका तातूतलें कांय खबर ना पूण म्हाका सारकें येंच जाय गोंयचेंच भाजी जाय आनी ती बी ताजी फ्रेश जाय मेळली न्ही आनीक नाल्लाची रेट कशी आसा ना हांव येवन पयतां आनी व्हरता तेन्नाच येवन व्हरता नाल्लाची रेट कशी आसा हां म्हाका तशें जाय तर पूण बारीक म्हळ्यार बारीक नाका मध्यम अशें जाय अशें म्हाका शंबरय जाय ते कोतान आं म्हाका शंबर एक नाल्ल जाय हां हां हां हां तशें जाल्यार हांव येवन पळता आनी तेन्नाच हांव घेता आं पयता हांव फाल्यां परां येतां हां हां बरें हां हां